बादायारि आन्जादफोर जेरै इउ पि एस सि आन्जादनि थाखाय फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ खौरां मेडियाफ्रा गोबां बिथिंजों मदद खालामो मानो होनोब्ला खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सोलिफुबाय थानाय गासैबो खोरांफोरखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनो बेल' नङा समाजजों लोगोसे गोबां रोखोम गेलेमु बिथिं फरायनाय बिथिं बायदिसिना मोसानाय बायदिसिना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिंनि गासैबो रादाबफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय जायो बिनिखायनो खौरां बिजोङा ओरैबायदि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजांथार प्लेटफर्म जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा गासैबो सोलिबाय थानाय गियानफोरखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो गुबुन गुबुन बिथिंनि रादाबफोरखौ जों खौरां दैथायगिरि रादाबगिरिफोरनिफ्रायसो मिन्थिनो हानाय जायो बबेखानि जोङो फरायनानै मोननाय जेखुनु गुन एबा गियान बेफोरनि अनगायैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनाय एबा खोमाजों खोनानानै मोननाय गियाना जोंनि गोसोआव बांसिनै थि थायो बेनिखायनो खौरां बिजोङा मोनसे जोबोद मोजां प्लेटफर्म एबा जायगा जायनि गेजेरजों गथ'नि एबा फरायसानि गियान जौगानाय एबा गावनि रोंगौथि आरजिनायाव गोबां मदद खालामो बेनिखायनो खौरां बिजोङा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो जायनि खौरां बिजों गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव सोलिफुनाय आरो बेबादिनो गोबां बिथिङाव सोलिफुबाय थानाय गासै आबहावानि जेंना एबा गासै आबहावायाव सोमजिनाय गासैबो जाथाय जानाय बेफोरनि बागै गुबुन गुबुन रादाबफोरखौ जोङो मोननाय जायो बेनिखायनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि गासैबो इनफरमेसन एबा रादाबफोरा जोंनि गोसोआव थि मोनसे रादाब सफैयो जायनि गेजेरजों खोनानानै मोननाय गियानजों जोङो गोसोआव थि लाखिनो हायो बेनिखायनो फरायसाफोनि जिउआव लेखा फरायनानै मोननाय गियाननिफ्राय थोंजोङै खोनानाय एबा रादाबनि गेजेरजों नुनानै मोननाय गियाना जोंनि गोसोआव बांसिनै गोजोर जायो बेनिखायनो खौरां बिजोङा मोनसे जोबोरैनो मोजां साबजाथाव एबा फरायसाफोरनि बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोग्रा मोनसे आगजु एबा प्लेफर्म